बिहारके हर जिलामे जे छै पुस्तकालयके व्यवस्था छै हालाँकि सहीसँ ओकर जे छै चलि नहि रहल छै लेकिन हर जिलामे जे छै व्यवस्था छै आओर देखै लए मिलि रहल छै जे पुस्तकालय जे छै हमर जेना इसकुलमे व्यवस्था छै कॉलेजमे रहै व्यवस्था तऽ हर जगह रहै जे कि पढैमे कोनो तरहके दिक्कत विद्यार्थी जे भी किताब पढै लअ इच्छा जाहिर करै ओ किताब ओकरा आरामसँ मिलि जाइ आओर जहाँ तक पुस्तकालयके गप छै तऽ पुस्तकालय रहना भी चाही हर हर इसकुल कॉलेजमे एकरा सबके शिक्षाके प्रति जे छै विद्यार्थीके जे आस्था छै जे भी जागरूकता छै ओ बनल रहै छै खतम नहि होइ छै पुस्तकालय बहुत बड़ा चीज छियै बहुत बड़ा चीज छियै आओर एकर रहना काफी अपन जिन्दगीमे भी विद्यार्थीके जरुरी रहै छै अगर एकरा पुस्तकालय बनल रहल जाइ तऽ विद्यार्थी पढाईसँ दूर नहि भए सकतै आओर पढाईसँ दूर होना ओकरा लए नामुमकिन रहतै इएह खातिर जे छै पुस्तकालयके व्यवस्था होना चाही आओर जेना हमर कॉलेजमे रहै तऽ हमरा सबके पढाइमे कभी कोनो दिक्कत नहि भेलै आओर दोसर छै जे जेना हमरा सब बचपनमे पढ़लियै तऽ तखन जे पुस्तकालय रहै तऽ हमरा सबके मिलै रहै उएह मनोहर पोथी बाल ज्ञान तऽ इएह सब रहै जे हमरा सब पढलियै आओर शुरूसँ पढ़ले एलियै आओर अच्छा भी लागलै पढ़िकऽ आओर मजा भी आबै रहै जब पुस्तकालय आबै रहै तऽ जे इच्छा करै रहै ओ पुस्तक उठाकऽ आरामसँ पढ़ि लै रहियै तऽ पुस्तकालयके शिक्षाके क्षेत्रमे काफी जरुरी छै